हाँ सर जी जी सर मैंने आपका एक ऐड देखा था टूर के लिए तो मुझे आप से जानकारी चाहिए थी मेरी एक फैमिली टूर करना है हम समथिंग हैं पैंतीस से चालीस लोग हैं हमको माउंट आबू घूमना था तो उसका आप हमें कोई पैकेज वगैरह बता सकते हैं कि भई इतने लोगों का क्या पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से नहीं नहीं सर बाय बस वो टूरिस्ट वाली आती है ना सर पैंतीस सीटर वो करवा सकते हैं आप हमारे तो वो करवा दीजिए रहने खाने की व्यवस्था करवा देना और जो भी है वहाँ कौन सी जगह है घूमने की वो करवा देना आप हमारे नहीं सर नॉन एसी ए सी चलेगी

हाँ रहने के लिए होटल वगैरह आप मुझे बता देना कौन से कौन से वहाँ पे होटल्स वगैरह है और खाने का भी साथ में हो जाए तो बता देना ब्रेकफास्ट है और दो दिन और एक रात का स्टे बता देना आप मुझे जिसके अंदर दो टाइम ब्रेकफास्ट दो टाइम लंच और डिनर जो भी है आप बता देना कितना है क्या होगा नहीं रूम ए सी चाहिए हाँ तो पैंतीस लोग होंगे उसके हिसाब से आप हमें रूम दिला देना सात या आठ रूम की बुकिंग करवा देना कितना होगा क्या बजट में पड़ेगा सर हमको अगले हफ्ते ही जाना है संडे का देख लेना शनिवार रविवार का देख लेना सर दो दिन सैटरडे संडे सर हमारा बजट पड़ रहा है सर एक जने के दो हजार पच्चीस सौ के हिसाब से अच्छा ये ज़्यादा मतलब कम है देख लो अपने हिसाब से आप मुझे बता देना कि कितने का क्या बजट पड़ेगा जो वहाँ पे होटल्स वगैरह है मुझे बता देना नॉर्मली से ही अपन तो पूरे दिन तो हम बाहर ही घूमेंगे सिर्फ सोने के लिए रूम चाहिए अगर होटल में कुछ कमी हो तो बता देना कम रेट में मिल जाए हमें होटल वगैरह खाने में भी ज़्यादा कुछ नही चाहिए अगर नॉर्मल खाना होगा तो भी चलेगा अच्छा तीन हज़ार के आस पास पड़ेगा पर पर्सन इसमें सब आना जाना वो गाइड वगैरह सब आपका ही होगा होटल वगैरह खाना सब अच्छा आपका नहीं होगा फिर हमें गाइड वहाँ से लेना पड़ेगा अलग से अच्छा और जो आप के तरफ से क्या होगा रास्ते में कोई और साइटिंग वगैरह कराऐंगे या सीधा माउंट आबू ले के जाएंगे अच्छा नहीं वो था टाइम का तो क्योंकि वो पाँच छः घंटे का रास्ता है तो फिर रास्ते में भी खाना वाना तो होगा ही ना ऐसा नही कि वहाँ जाएँ जब तक आप हमें भूखा ही रखें सब मिलेगा देखो सर हमने हमारा हमेशा हर महीने जाते रहते हैं तो देखो एक बार आपके साथ चल के देखते हैं हमें कैसा लगता है ताकि फिर हर महीने इसको आपके साथ फिक्स कर लेंगे अब आप कहाँ कहाँ ले के जाते हैं हमें बता देना और जो भी लोकेशन वगैरह है जो होटल्स है आप मुझे उसकी फोटोज़ वगैरह भेज देना ताकि मैं चेक कर लूंगी ठीक है गाड़ी कौन सी होगी अपनी ये छोटी वाली मिनी बस है कि टूरिस्ट वाली है मिनी बस होगी अच्छा अच्छा स्लीपर हो सकती है अपने अगर चाहें तो अच्छा तो जो भी है आप हमें गाड़ी की फोटोज़ वगैरह एक बार बता देना और आपका ऑफिस कहाँ है मैं वहाँ मीटिंग के लिए आ जाऊँगी आपके पास कैसे क्या है सब बता देना आप मुझे ठीक है और तीन चार बच्चे भी हैं हमारे साथ में ठीक है मैं भेजती हूँ और कल आ के मिलती हूँ आपसे ठीक है ओके सर धन्यवाद